धोरोमारि फोरबोजों लोब्बा थानाय जामुंफ्रा जाबाय थालिर फस्लाजों बुदजों अमा खाजि गारजा होनायाव बेफोरबायदिखौ जायो आरो बेनि अनगायैबो फारौ बेदर दाव बेदरफोरखौ एवनानै जायो फ्रसाद जायो अमा खाजिखौथ' जोंनि बाथौ धोरोमाव जाखायोआनो गारजा होनाय खेराइ होनायफोराव